हमर बिहारमे जे छै राजनीतिक बेबस्था बहुत अच्छा छै यहाँ बहुत दिनसँ मतलब की राष्ट्रीय जनता दल रहै मुख्यमन्त्री सरकार बनि रहल छै हमर बिहारमे आओर हमर देशमे जे छै ओ तऽ भाजपाके सरकार बनि रहल छै अभी मोदीजी मोदीजी जे छै अभी आओर आओर हमर यहाँ चुनाव बेबस्थामे मतलब मीडियावला सब भी बढ़िआँ निभाबै छै जेना ई पार्टीसँ कभी ओ पार्टीसँ दोनो पार्टीसँ सब मिल करिके कोनो बातके उछैल मारै छै पूरा हमर यहाँ मीडियावला भी बहुत बढ़िआँ ई मानै छै विपक्षीके भी बात कहै छै तऽ एकरो बात कहै छै तऽ ओकरो बात कहै छै ई पार्टीके भी कहै छै तऽ ओहो पार्टीके भी कहै छै इएह सुनिश्चित करिके राखै छै की मीडियावला ताकि दोनोमे बढ़िआँसँ ई बनल रहै तब ने पब्लिक यहाँ वोट देतै तब ने सरकार बनतै एहि भागेदारी निभाबै छै यहाँके प्रतिनिधित्वमे प्रक्रियामे नागरिक सब इएह सब यहाँ कहै छै की चुनाव अच्छी तरहसँ होना चाहिए अभी भी पब्लिक तऽ कोई बुरबक छै नहि कितनो किछो करतै तऽ पब्लिक तऽ जानै छै ककरा वोट देना छै हमरा ककर सरकार बनतै